इस समय जो इस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वो बहुत ही विकासशील स्तर पर है और हम जैसे ही आप सब को बताते हैं कि यहाँ की जीतने भी यू पी बोर्ड विद्यालय हैं जेसे हाई स्कूल और हाई स्कूल के जो भी और उसके बाद इंटरमिडीएट कॅालेजेज जो भी हैं यहाँ यू पी बोर्ड के बहुत हीं अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई चल रही है जिस प्रकार की हमारे बच्चों यहाँ जैसे एक हमारे यहाँ भदोही में ही नेसलर इंटर बहादुर सिंह नेसनल इनर्मीडीइट कॅालेज है जो इस इस कॅालेज के बारे में यहाँ ऐसे ही बच्चे टौप टौपर बच्चे चलते हैं इसमें टौंमर टौपर बच्चे इतने हैं कि जैसे कहा नहीं कहा कहा जाए अगर यहाँ से बच्चे जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखा करते हैं उनका मतलब फिर चल रहा है इसमें अट्ठासी परशेंड नवासी परशेंड नब्बे परशेंड नाइन्टी टू परसेंड ही बच्चे लाते हैं हाई स्कूल के बच्चे ऐसे ऐसे एक दम अच्छे बच्चे है और सब पढ़ते लिखते हैं शिक्षा की व्यवस्था जो भी है बहुत ही अच्छी है हमारे भदोही ज़िले के और भदोही ज़िले में एक हमारे भी है वल्ड इनवरसीटी अप डिजाइनिंग है जो कार्पेट से सम्बन्धित है यहाँ पर अन्य अन्य अन्य विदोशों से भी कार्पेट के बारे में लोग जानते हैं कार्पेट यानी वो जो दरी बनाई जाती है उसको भी यहाँ पर बुनवाते हैं बुनवाने के बाद सभी लोग एक अच्छे तरीक़े से यहाँ हर प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार के कार्य करते हैं वो जैसे ही अपना यहाँ करते हैं उसके बाद होता है जैसे ही वे यहाँ पर वो आते हैं विदेश से सभी लोग अपने कार्पेट और गलीचा को देखते हैं तो ऐसे उनका मन मोहित मन मोहित हो जाता है और इसी के साथ चलता है और साक्षरता दर अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ साक्षरता जो है वो बहुत ही सही है जैसे समुदायक शौचालय है यहाँ पर हम लोगों को भदोही में हर नगर पालिका परिषद ने बनवाया है जिससे हम लोग वहाँ आम आदमी अपनी सेव सेवा कर के लिए वहाँ भी नहीं लगता है जिससे वह जा कर अपने वहाँ पर किसी भी प्रकार की वो भी कर सकते हैं और जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चल रही है जैसे हमारे यहाँ पर दो तीन जय हिन्द भी एक वहाँ पर इस्कूल है जो कि एल के जी से ले कर के छः आठ तक चलता है जो भदोही में स्थित है और वहाँ के भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़े से उस विद्यालय को के बारे में व्यवस्थित ढंग से इसको हम लोग पढ़ाते रहते हैं और वहाँ पर बच्चे ग्रोथ रूप में है जो कि हमारे यहाँ एक केन्द्रीय विद्यालय है ना नवोदय विद्यालय है जो भदोही ज़िले के ज्ञानपुर में स्थित है वहाँ के भी बच्चे सी बी एस सी एस सी एस सी बोर्ड से पढ़ते हैं वहाँ भी बच्चे अपना पर्फौमेंस बहुत ही अच्छे कर रहे हैं ठीक है सर ओके धन्यवाद सर हम आज से ही आप से ऐसी बातें होते रहेंगे और हम अपने भदोही के विकास के बारे में आपको विकासशील जो चल रहा है इसमें कॅालेज और विश्वविद्यालय तो फिलहाल एक कै एन पी जी है सर महाविद्यालय उस में भी बच्चे काफ़ी अच्छे से भी पढ़ते हैं जो अपना ग्रज्वेसन पी जी यू जी वहीं से करते हैं बि एड भी है आप वहाँ से करते रहेंगे उसके बाद हम लोग अच्छे तरीक़े से वहाँ कर पाते हैं इस तरीक़े से आप यहाँ विद्यालय में रहेंगे उसी तरह से हम उन सभी को एक दम बेहतरीन ढंग से और अच्छे तरीक़े से हम लोग करते रहते हैं